आमच्या गांवांनी अशे गेमी जातात ते अशे सगले लोकांक खूब तरेची गेमी जातात सगळेच लोक एकी कडेन जमा जातात तांची बाँडींग बरी जाता गेमी म्हटल्यार अशे कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल खो खो लगोरी आनी खूब प्रकारची गेमी जातात अशे भुरगे भुरगे मागीर एडल्ट सगळे लोक अशे गेमी खेळटात त्यो गेमी खेळून खेळून मागीर ते लोक सगळे इंटरेक्ट जातात एकामेका वांगडा मज्जा मस्ती आनी एक बाँड तयार जाता लोकां मदी अशे लोक आमच्या गांवांनी गेमी खेळटात ते गेमी खेळटात म्हटल्यार जाणटे अशे बगपाक बी येतात भुरग्यांक सपोर्ट दितात एन्जॉय करतात गेम गायडींग आनी तशेंच धाकटे धाकटे भुरगे आतां शिकतात खेळपाक कशे गेमी खेळप सांजच्या टायमार बी अशे खूब खूब गेमी खेळटात भुरगे अशें गोंयान कबड्डी क्रिकेट सांच्या टायमार चार चार पांच म्हटल्यार लोक गेमी खेळपाक वतात आपआपल्या गांवांनी क्रिकेट फुटबॉल कॅरम कबड्डी खो खो ती गेमी खेळटना म्हटल्यार अशे लोक मागीर कास्ट बी कसली ती कांय बगनन जेंन्डर कंपेर करिनात एज बी ते आतां अशे आतां भुरग्या गोंयांक अशे ते हे व्हडले मनशांक हे रिस्पेक्ट दितात अशे डिसरेिस्पेक्ट करिनात कॉलॉबरेट दितात एकामेका वांगडा आतां गेम खेळून खेळून मागीर तेंकां कसले अडचण येना त्रास जायना फ्री खेळटात तें सगळें अशे फ्रेंडशीप फॉर्म जाता तितून प्ले ग्रावंड प्रोमोटींग टीमवर्क कॉपरेशन बी जाता कॉर्डिनेशन टिमीक सपोर्ट मेळटा खेळून खेळ प्लेयर लर्न लर्नींग लिडरशीप स्किल्स बी मेळटात तांकां आमच्या गोंयान अशे कबब खेळ जातात खूब खूब भुरगे पार्ट घेतात तातूंत